हलो आ कोण उलयता आ

आ तूं तुज्या घरा समोरू उडयता हय हय हय हय हय आ हा आ आ तें न्हू तें न्हू किदें जालां तें मातशें न्हू रोडा काम चालू हा इलॅक्ट्रिसिटीचें तें तोरी हांव तांकां म्हणटा कॉण्ट्रॅक्टरा सांगता तुमच्या दारा समोरू खणून दवरल्लां न्ही माती हा न्हू जाल्यार ताका सांगता हांव मातशें काड म्हण नाल्या थिंग बोड लाया ती सोगळी माश्शी पॅच आप करून घे म्हणटा

आ आ हय हय हय हय हय तें सांग पळयता किदें जाता तें आनी पस्नली सांगता ताका करपाक मातशें हें कर म्हण सांगता तें मात्सो टायम लागतोलो हय तरी सांगता तांकां हय तें पावसा पयली ते करपा हा तें मातशें आतां डिले आला

तें न्हू फाल्यां येवन पळयता ते किदें करता तें आनी तें काम करपा सांगलां पावस येवपा पयली साफ हे फावटीं मातसो पावस बेगीन येयला म्हुणून म्हण मास्सो प्रॉब्लम जालो ताका सांगता करपा पळयतां हांव हें तुजें ख खंयसर हें गो घरा कडेच सामकें आ आगाड्या पडटा बरें पोन येता आनी तीं झाडां मारपा हा तीं मारतलीं सांचे म्हटल्या मारतो तीं आनी कॉण्ट्रॅक्टराक मातशें सांगता ती माती आनी ती ये सारकी हय सारकें तुजें हय तें माश्शें करता हा हा आ हा बरें बरें तें पळयता आ बरें थँक्यू